ہاں روایتی دستکاریوں کو محفوظ رکھنے میں بہت ساری مشکل لات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح سے ہماری سماج بدل رہی ہے لوگوں کی سوچ بہت تیزی سے بدل رہی ہے ایسے مانیے جیسے کچھ وقت بعد لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کریں ایسے بدلتے ہوئے سماج کے بہت سارے فائدے ہیں تو ان کے بہت سارے نقصانات ہیں عام طور پر ہمیں نہ سب سے پہلے نقصانات پر بات کرنی چاہیے تاکہ ہم اس پر کام کر کے زیادہ نقصان ہونے سے بچا سکیں پہلے کی سماج میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے آپس میں بہت محبت کرتے تھے اب تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب چیزیں غائب ہی ہو گئی ہے ہاں روایتی دستکاریوں میں محفوظ رکھنے میں بہت ساری لات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح سے ہماری سماج بدل رہی ہے لوگوں کی سوچ بہت تیزی سے بدل رہی ہے ایسے مانیے جیسے کچھ وقت بعد لوگ ایک دوسرے کا پہچاننے سے بھی انکار کریں گے ایسے بدلتے ہوئے سماج کے بہت سارے فائدے ہیں تو ان کا بہت سارے نقصانات ہیں عام طور پر ہمیں